دیكھیے مختلف جگہوں كے مختلف رسومات ہوتے ہیں لیكن ہمارے علی گڑھ میں بہت ساری رسومات ایسی ہیں جو سب جگہ ہوتی ہیں جیسے كہ جب كوئی شادی ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہمارے یہاں ہلدی ہوتی ہے ہلدی كی رسم ادا كی جاتی ہے اس كے بعد اس كے اگلے دن مہندی كی رسم كی جاتی ہے اور پھر شادی ہوتی ہے شادی كے بعد ولیمہ ہوتا ہے اس طرح سے اور بھی بہت سارے اے رسومات ہیں جو ادا كیے جاتے ہیں جیسے كہ دلہن كو بلانے كی رسم دلہن كے گھر پر جانے كی رسم دولہے كو ہلدی لگانے كی رسم دلہن كو ہلدی لگانے كی رسم دولہے كے ہاتھ میں ہلدی لگانے كی رسم اور اس كے بعد جس دن شادی ہوتی ہے اس دن دولہے كی جوتا چرائی ہوتی ہے جس میں جس میں سالیوں كو رقم ملتی ہے جوتا چرانے پہ سالیوں كو رقم ملتی ہے تو بس یہی ساری رسومات ہمارے علی گڑھ ادا كی جاتی ہیں